न'खरनि सोमोन्दै दा न'खराव बिमा बिफा दङ बिमाया जाहैबाय बा बिफाया जाहैबाय आबादारि दा आबादारिनि न'खरनि मानसिया बेसेबां सुबिदा बा असुबिदा बेखौ बयबो मिथिगौ दा आबादारिनि गथ'फोरा बांसिनानो फरायनायाव खम जायो थाखा फैसा गोब्राबनि थाखाय दा साख्रिआवलानि फिसाफ्रा फैसानि बारा जेंना जाया दा जोंफोरा जाहैबाय आबादारिनि फिसाफोर आबादारिनि फिसाफ्रा बांसिनानो थाखा फैसायाव जेंना जायो दा जोंनि आफामोननि स्रेनिआवथ' बांसिनानो गोबां गथ'फोर खाङोमोन दा जोंनाबो बिदिनो आफाया जोंखौ बिदा फंबाय सातज'न खांबोनायलाय दा बे हिसाबै जोंनाबो फरायनायाव बांसिनानो असुबिदा जानानै सोरबा पि अ पास जाबाय सोरबा मेट्रिक पास जाबाय सोरबाया मेट्रिक फेल जाबाय बिदिनो बांसिनानो मोजां जायाखिसै दा न'खराव सासेल' साख्रि मोनबाय बेहा गावनि न'खरनि सोमोन्दै खुंनो थाखाय सुबिदा बादि जाबाय जोंहा बेकाराव दङ जोंहा बारा सुबिदा गोनां नंला जोंहा जेंनायाव बांसिन गोग्लैबाय दा बिजनेसबाबो बिजनेसाव बिदिनो मिथिखागौ बयबो माबादि जेंना मोजांबासो मोजां मोजां नङाबाथ' बांसिनानो खहासो जायो

न'खराव सासे साख्रि मावो आरो माखासेया सानै साथामा दखान होनानै जायो दा आंबो बिदिनो गारि लादोंमोन फाइनेन्सआव दा एखनबा लेबार मोनो एखनबा लेबार मोना एखनबा द्राइभार मोनो एखनबा द्राइभार मोना बिदि जानायलाय फाइनेन्सखौ सुख'नो हाहां हायाहां जायो एखनबा मास मोनथाम गाहामनि थायो गोबां गोब्राब जायो गैयि मानसिया साख्रि गैयि मानसिया दा जिखिजादोला आफानि बंस'फ्रा जाहैबाय बिदा फंबाय गासै साब्रै देरसिना जाहैबाय सुरज' खुमार ब्रह्म बियो जाहैबाय जइन्ट जेनेरेल अफिसारमोन दा बिहा फिसाज्ला सानै दङ सासे इन्जिनियार सासे बिजनेसमेन आरो आफानि देरसिन गेजेरा जाहैबाय क' अपारेतिभ ससायटिनि साख्रि मावो लन कालेक्ट'र फंबाय दुइसिना जाहैबाय बिबो क' अपारेतिभ आवनो मावो बियो जाहैबाय बिबो कालेक्ट'रआनो नाथाय बावैसो रुंसारि जाबाय दा बिनि फिसाज्लाया जाहैबाय ओ बेखार बिजनेस मावो मिस्थ्रि मावनानै जायो आरो सासे आफानि देरसिन गेजेरा जाहैबाय फिसालाया फरेस्ट दिपार्टमेन्टआव मावो रेनजार बिसोरना जाबाय न'खरफ्रा मोजां सान्थि सुखि दा जों बुंनो थाङोबा बेखाराव दङ सुबिदा बायदि न'खर खुंनो हायाखै दा बुंनो थाङोबा फारसेनिफ्रायनो बारा सुबिदा नङा आरो माखासे लोगोफ्राबो फ्राय उन्दैनिफ्राय लोगो मोनलायनाय फरायजाबनाय स्रेनिनि मानसिफोर जोंनि समाव गोबां आबसु आन्द'लन जानायलाय सोरबा बर' मिडियाम फरायनाय सोरबा एसामिस मिडियाम फरायनाय बै समावथ' बांसिनानो बर' मिडियाम गैयामोन एसामिस मिडियामसो फरायनाय दंमोन दा आबसुनिफ्राय बुंनायलाय जे एसामिस मिडियाम नागारनानै बर' मिडियामआव हाबनांगौ बे हिसाबै गोबांआनो बर' मिडियामाव हाबफिननायलाय दा बाहाय माखासे मानसिया जेंनायाव गोग्लैनानै फरायनो हायाखै दा जायहा फरायनो हादों दा जोंनि स्रेनियाव बांसिनानो बांसिनानो साख्रिखौ मोनाखै बेखार ओरैनो दङ आरो फरायनायानो गैयाबा बबेनिफ्राय साख्रि मोननो दा गिदिर गिदिर गासैबो मानसिफ्रानो गासैबो सोरबा हाग्रायाव सोरबाया गामियाव सोरबा बबावबा थांजोबबाय सोरबा थैबाय सोरबा दासिमबो दङ लोगो मोनलायो रायज्लायो मोजां गाज्रि न'खरनि सोमोन्दै दा मा होनबावनो बेफोर जाहैबाय गासै संसारनि नेम बुंनो थाङोबा गोदो महाभारतनि समाव बेफोरखौ नायोब्ला सोरखौबा धोरोमनि सोमोन्दै हरदों सोरखौबा बोलोनि सोमोन्दै हरदों सोरखौबा गियाननि सोमोन्दै हरदों सोरखौबा महरनि सोमोन्दै हरदों सोरखौबा बुद्धिनि सोमोन्दै हरदों बिदिनो संसाराव गोजौनिफ्रायनो हरखानायखा बे हिसाबै जोंबो साननानै लानांगौ जानानै फैबाय जे नोंहा बेबायदि खामानि मावनांगौ नोंहा बेबायदि जानानै थानांगौ बेबायदि साननो गोनां जानानै फैबाय दा जिखि जादोला गावनि लामाखौ गाव नायाब्ला सोर नायनो ना इसोरा नायो ना सोरबा लोगोआ नायो ओंखायनो गावबागाव खाफालखौ गावबागाव दाना लानांगौ आइथिं आखाय थासान्दिआवनो जुदि मावनानै लाबोनो रोङाब्ला इनकाम खालामनो रोङाब्ला बबेयावथो देभलप जानो ओंखायनो नाजानांगोन दा लोगोफोराबो दं बिदिनो सोरबा जौ फाग्ला जाबाय सोरबा गानजा फाग्ला जाला बायबाय सोरबा सोरबा कनट्रेक्ट'राव हाबबाय सोरबा दखानदार जानानै थाबाय सोरबा बिदिनोसै सिखाव खावना बुजाला बायग्रा जाबाय बुजायबाबो बुजायनो हाया जायहा गाज्रि लाइनाव थांदों बे गाज्रि लाइनावनो थांबाय इसोरा जेरै हरदों बिदिनो मावनांगौ जाहैबाय जायहक गावबागाव खाफालनि खोथा

मा बुंबावनो गोदोनि खोथाखौ जोंबो बिदिनो बिदा फंबायबाबो मिलायलाया ज' ज'खौनो मावा एना एनि जायो आरो हिनजावफोर खौथ' मिनथिखागौ साथ गाथोन बारनानै फैनायनि खोथा रावबो राव गोरोबनो हाया सोरबा सोरनिबा गाननाय जोमनायखौनो हाया सोरबा सोरनिबा थाबायनायफोरखोनो नायनो हाया बेबादि जायो आरो संनाय खावनायाथ' बिदिनोसै दावराव दावसिखासै सोरबा थाव लाबोआनो सोरबा फैसा होआनो सोरबा मैगं लाबोआ सोरबा इसेल' मैगं लाबोयो गावबागाव संसारनि सेफथिनि थाखायल' नायो दा माथो होनबावनो होनबाबो दाय होनाबाबो दाय

किसुमान मानसिखौ नायनानै खुदै मन'नानै थानांगौ जायो सोरखौबा खाथियाव नांज्लायनाय नुब्लाबो खोनासंनानै थानांगौ जाना फैयो मा होनबावनो जेसेबांनो साख्रि गैया बा मोजां थाखा फैसा खामायनो हानाय गैया एसेबांनो न'खराव दावराव जायो दा गुदियानो थाखा एबा साख्रि बे गैयाबा संसारानो बुंनो थाङोबा खाना ओंखायनो जिखिजाया सुखिदारानो जा पिय'नआनो जा साख्रि मोनोबा मोजां आरो नाजानांगौ न'खरनि सोमोन्दै अब्लासो मानसिया राहा लामा मोनो ओंखायनो जोङो दा बयनोबो फरायनायखौ नांगौ मोजां सोलोंनांगौ अब्लासो मोजां थाखोआव थांगोन थाखोनिफ्राय थाखो उथ्रिलांगोन बेफोरखौ फोरोंनोबा उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफाया बर' मिडियामानो जा इंलिस मिडियामानो जा बा असमिया मिडियामानो जा बेफोरखौ गोरलैनिफ्रायनो टिउस'न होनानै फुं बेलासे जुदि आसि थुयै थुयै फोरोङोबा फेन्दायाव बज'बनानै लानानै मख'स्थ' बुंहोयोबा हादोंना हायाखै आनजाद लाबाय थायोबा मोजां जागौ आरो बयबो जेरै जा नुदों आङो सोरबा साख्रिआवला हिन्जावनि गथ'फोरखौ बिदिनो थन्न' थन्न' आसि थुयै थुयै फोरोंनाय गथ'फोरखौ बांसिनखौनो मोजां नुदों आङो एम ए पास बि ए पास बेबादि साक्सेस जानाय

बर'फोराबो बिदि जुदि नाजायोब्ला बिमा बिफा जुदि बज'बनानै लानानै गथ'फोरखौ जुदि फोरोङोबा आसि थुनाय थुनाय मख'सथ' आनजाद लायोबा होनबा गथ'फ्रा मोजां जालांगोन बिदिखौनो नाजालांनांगोन अब्लासो थाखोनिफ्राय थाखो थाखोनिफ्राय थाखो थांगोन अब्ला बै गथ'आबो इयुननि थाखाय बिमा बिफाखौ फिसिया होनजायोब्ला साख्रि मोनोब्ला अब्लासो बिमा बिफाखौ नायफिननो हागोन गथ'फ्रा बिमा बिफाखौ नायफिननो गोसो थायो नाथाय राहा गैयियाव एबा थाखा गैयिआव बिमा बिफाखौ नायफिननो हाया जायो थाखानि थाखायनो बिमा बिफाजों नांलायनांगौ जानानै फैयो न'खरा सान्थि जाया

बेनिखायनो जोंनो गोग्गो सोलोंथाय नांगौ गोग्गो फोरोंनांगौ स्कुलाव मास्थार मोजां नांगौ न'आवबो टिउस'न लानांगौ आरो बिमा बिफाया नोजोर होनांगौ बबे साबजेक्टखौ हादों बबे साबजेक्टखौ हायाखै दा अब्लासो मानसि खालामनो हायो एबा गियान सोनो हायो दा बयबो नाजा

थाखा गैयाब्लाबो खायदा सोलोफोरजों थाखा लाबोनानै जाहाथे टिउस'नखौ फोरोंनो हायो बा स्कुलाव फोरोंनो हायो बेफोरखौ नाजाबाय थानांगौ

बयबो मोजांखोनो लुबैयो मोजां जाथों आरो मास सोरखारि स्कुलावथ' गासैबो फ्रिखौनो मोनजोबो सुबिदा बादिखौनो मोनो गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय गासैखौबो हरजोबो बे हिसाबै सोरखारि स्कुलाव सोयोब्ला माखासे बिमा बिफाया एसे राहा जायो बेनिखायनो आं सानो जे सोरखारि स्कुलाव सोनायानो मोजां होननानै एसामिस मिडियामानो जा बर' मिडियामानो जा ओंखायनो बयबो सोरखारि स्कुलाव सोयोब्ला आंनि थाखाय आं मोजां मोनो आरो दा मानसिफोरा मा सानो बेखौ आं मिनथिला